हम तऽ बहुते फल सब्जीके खेती करैत छियै करैके कोशिश कथी करैत छियै जैसे फलमे भेलै कि आम भेलै इमली भेलै लीची भेलै कटहलके खेती ई सबके खेती बहुत हमसब करैत छियै आ सब्जीके बारेमे तऽ पुछिऔ ने कि सब्जी तऽ बहुत हमसब कऽ लै छियै गोभी गाजर टमाटर प्याज आलू सब कथी कथी जे फसल होइत छै करैला भिन्डी घ्युरा झिंगनी सब खेती करैत छियै आ समय समय पर सब सब्जीके हमसब तऽ खेती भी इतना करैत छियै ने कि जे फल सब्जीके जे बड़ी मजा आबैत छै खेती करैमे खेती बहुत बढ़िआँ हइ आ फल सब्जीके खेती बहुत बढ़िआँ करैके चाही जैसे अपना घरमे खाना पीनाके लिए टेंशन नहि रहैत छै खेतीमे सब्जी तऽ बहुत करैत छियै कोबीके कोबी टमाटर परोर सब बहुत खेती करैत छियै खेतीमे कोइ कमी नहि हइ फल सब्जीके सब किछु करू कितना खाद्य लगैत छै सबके बारेमे हमसब बताए दै छियै कि खाद्य पटाबू ओहिसँ खेत खराब हो जाएत ओहिसँ उर्वरक खाद्य पटबै छियै